हेलो हा मूंखे उहो ऑक्सीजन फ़ेशियल कराइणो हो ऐं पार्टी वारो मेकअप कराइणो हो मूंखे इंगेजमेंट में वञिणो हां जी हां

हूं हूं अहिड़ो महांगो अछा ह हा हा हा

ॾाढी हा

हूं हा अड़े इहो त ॾाढो महांगो आहे हा हा हा ठीकु आहे भेण उहो ई तव्हां कयो

हा हा हूं हूं ठीकु आहे ठीकु आहे

हा ठीकु आहे ठीकु आहे सुभाणे ठीकु आहे सही आहे ठीकु आहे कोई ॻाल्हि नाहे जय झूलेलाल